जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो दाना अनलाइननि बेफोरबादि मोसानायफोरखौ सोलोंसैदि आरो सोलोंनानै दा बर'फोराबो रोंजोबबाय आरो दा जोंनि गामि ओनसोलनि समाजनि सुबुंफोरा गासिबावबो थायो जाजोब्बाय आरो गान्नाय जोमनाय द्रेस आरो मोसानाय हिप हफ बायदिसिना बेफोरखौ मोसानायावबो जौगा लांनो हमबाय आरो बर'नि बागुरुमबा मोसानायनि अनगायैबो गुबुन बायदिसिना देन्सफोर मोसानानै गोबां जौगालांनो हमबाय आरो बेफोर बादि मोसानानै गोबां गोहोम खोख्लैनो हादोंदि आरो हिप हफ बायदिसिना दान्सा जोबोर जाफुंसार जानानै दं आथिखालनि आथिखालाव आरो बेफोर बादिनो गोबां मोसानानै जौगालांनो हाबाय समाजाव बेफोरबादि गान्नाय जोमनाय जों गासैजों लानानै मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिनाजों गोबां जौगा लांनो हाबाय